हमरा सभ रङ्गक पौधा हम उपलब्ध करय चाहै छी जेनाकि जे गुलाबक फूलके हम थल्ला लगाए दै छियै तऽ एकटा गुलाबक गाछसँ हम अनेको गाछ लगा लै छियै एकटा अड़हुल जे होइए एकदम चैम्पियन लाल ताहि अड़हुलके ठाढ़िसँ हम अनेको ठाढ़ि रोपि दै छियै बाड़ीमे अनेको फूल फुलाए जाइ छै तकर बाद एकटा जूही होइए ओहि जूहीके थल्ला लगबै छियै ओहिमे बीआ नहि होइ छै ओ जूहीके थल्ला लगा कऽ हम अनेको जूहीके गाछ ओहि पौधाके नाम छियै फूलके नाम छियै जूही अनेको फूल हम लगा लै छियै एकटा बेली होइए ओ बेलीके ठाढ़ि तोड़ि कऽ अनेको बेली गाछ हम रोपि दै छियै तकर बाद एकटा होइए अहाँकेँ कनैलके गाछ पीरा ओहि कनैल फूलके बीआ होइ छै ओ बीआ जे धरती तरमे खुरपीसँ रोपि देलहुँ तऽ अनेको गाछ हम जन्माए दै छियै ओहिमे जेना रोपलहुँ तऽ खुरपी देलहुँ कोड़लहुँ पानि देलहुँ ओहिसँ ओ पौधा सुन्दर भेल ओहिसँ फूल पीयर बुन्द निकलल सुन्दर लागल ओ गाछ तकर बाद से नेबोके पौधा होइ छै ओहि नेबोके हमसभ थल्ला लगाए देलहुँ ओ थल्ला काटि कऽ अनेको नेबोके गाछ जन्म कऽ लेलौँ ओहिमे पानि देलहुँ पोटाश देलहुँ ओहिसँ सुन्दर नेबो पौधा लए लैए तकर बाद नारियरके गाछमे निमक डाललहुँ पानि डाललहुँ खुरपियेलहुँ ओहिसँ सुन्दर नारियरके फल निकलैए सुन्दर फल होइए तकर बाद सुपारीके गाछ रोपै छी ओहि सुपारी गाछमे खुरपी कोदारि सँ कोरि देलहुँ घैलासँ ओहिमे पानि देलहुँ निमक देलहुँ पोटाश देलहुँ ओहिसँ सुन्दर सुपारी फड़ैए तकर बाद से अथिके गाछ लगबै छी बादाम होइ छै बादामक गाछ रोपै छी ओहि बादाममे अनेक रङ्गके दवाइ जड़िमे दै छी खुरपी से कोरै छी ओकरा सुन्दर बादाम तोड़ि कऽ बाल बच्चाकेँ सिल्लापर मे घोसि घँसि कऽ चटबै छी तकर बाद आमके गाछके थल्ला लगबै छी ओहिमे थल्ला काटि कऽ ओ बेचै छी ओहिमे अनेको पाइ दैए एकहक गो गाछ तीन तीन सए रुपैए बिकाइए आमके पौधा ओ बिकाइए नारियरके पौधा बिकाइए कटहरके गाछके थल्ला लगबै छी ओकर पौधा बेचै छी ओ बिकाइत अछि ओहिमे ढे ढेरी पाइ लोक जकरा जे बिजनेसिया यए से कमाए लैत छथि तकर बाद अनेको फल रोपि कऽ सरीफा भेल टाभ नेबो भेल टाभ नेबोमे ओकरा समय समयपर मे पोटाश देलौँ जड़िमे खुरपीसँ कौड़लहुँ ओहिमे पानि देलहुँ ओ टाभ नेबो छठि पर्व हमरासभकेँ होइए ओहिमे साल भरि पर तोड़ल जाइए तकर बाद सरीफाके गाछमे ओहिमे जड़ि कौड़लहुँ ओकरा पटेलहुँ ओहिमे पोटाश मारि देलहुँ कीड़ा नहि लागल ओ सरीफा अनेको हरियर कचोर गाछमे पाकैए कताक पौधाके नाम कहब हमरा मिथिलाञ्चलमे बड्ड पौधाके उपलब्ध छै एतेक पौधा होइ छै जे पुछू नहि अनार होइ छै अनारमे हमसभ जड़ि कोरि देलहुँ घैलासँ पटेलहुँ ओहिमे यूरिया पोटाश जे मारि देलहुँ सुन्दर लाले लाले अनार फड़ल ओ बाल बच्चा खेलक मगन रहल तकर बादसँ लीची गाछमे अनेको लीची गाछ बगैचा लागल रहै छै हमरासभके बीघा बीघामे ओहि लीची गाछमे हमसभ पाइपसँ पानि देलहुँ दमकलसँ पानि देलहुँ बोर्डिंगसँ पानि देलहुँ तखन ओहिमे लीची समयमे सालभरि पर फड़ै छै एतेक ओहिमे लीची लाल लटकल रहै छै जे ओकर फोटो झीँकि कऽ मिथिलाञ्चलमे हमसभ विकास कयलहुँ जे एहन पौधा लीची के हमरा ओतय यए एहन बगान यए ततेक हमरासभके फलके बगान यए एहिसभ चीजके हमसभ बेसी उपलब्ध करैत छी